ई सुनै छी जे अहाँक गामके लोकके बियाह गामेमे भऽ जाइए खास कए कऽ ब्राम्हण वर्गमे से किया बड़की टाके गाम अछि कैकटा मुल गोत्रके लोक एतऽ रहै छथि तै दुआरे ई तऽ विवाह भऽ सकैए